हलो जी हा गोल्डन स्टील एंड अप्लायंसेज़ जो नंबर आहे ॿुधायो तव्हांजी कहिड़ी शेवा करे सघंदो आहियां मां जी ज़रूर मूं वटि इहे सभु तव्हांखे शयूं मिली वेंदियूं जीअं त तव्हांखे टी वी खपे फ्रिज खपे वॉशिंग मशीन खपे ऐं ए सी खपे बराबरि हले मूं वटि लार्ज वैराइटी लार्ज ब्रांड्स में त मूं वटि सभु सभु वैराइटियूं आहिनि हीअं त तव्हांखे टी वी मूं वटि टी वी में अथव सोनी अथव सैमसंग अथव एम आई अथव एल जी अथव तोशीबा अथव टी सी एल अथव ॿई सिमिलर ई आहिनि ॿई सुठियूं आहिनि अॼुकल्ह टैक्नोलॉजी जे मामले में सैमसंग अॻियां आहे छा टी वी जीअं टेतालीह इंच पंजाहु इंच अथव पंजवंजाहु इंच अथव पंजहतरि इंच अथव पंजवंजाहु इंच जी तव्हांखे हिकु स्मार्ट टी वी

सभु सिस्टम अवेलेबल आहे तव्हांखे जीअं खपे तव्हांखे जीअं सहुलियत हुजे तव्हांजी मूं वटि क्रेडिट कार्ड सिस्टम अथव ई एम आई सिस्टम अथव कैश सिस्टम अथव कैश ऐं क्रेडिट कार्ड सेम अथव तव्हां अगरि कैश ते था वठो तव्हांखे ॿ टका डिस्काउंट मिली वेंदो क्रेडिट कार्ड ते त तव्हांखे ॿ टका उहो डिस्काउंट न मिलंदो क्रेडिट कार्ड ते तव्हांखे ई एम आई ऑप्शन अथव कैश बेक जा ऑप्शन बि अथव सेठ क्रेडिट कार्डनि ते तव्हां वठंदव हले ऐं ॿियो वॉशिंग मशीन में तव्हां मूं वटि लार्ज वैराइटी ब्रांडेड ब्रांडेड वॉशिंग मशीन आहिनि हले त एल जी कंपनी बि अथव तव्हांखे डबो उहो खपे सुकाइण बि गॾु खपे की खाली हिक हुन में इंक्लुड खपे अलॻि सां खपे सुकाइण वारो की सुकाइण वारो हिक में ई हुजे हले न हले उहो बि अथव तव्हांखे घणा लीटर खपे ॾेढु सौ लीटर खपे ॿ सौ लीटर खपे ॾेढ सौ लीटर ऐं तव्हांखे फ्रिज कहिड़ी कंपनी जो ॾेखारियांव सेठ एल जी कंपनी जो डबल डोर जी खपे घणा लीटर सेठ साढी टे सौ लीटर साढी चारि सौ लीटर साढे टे सौ लीटर हले ऐं हुन में तव्हांखे थ्री स्टार ॾियांव फ़ाइव स्टार ॾियांव रेटिंग हा हा ए सी बि आहे न ए सी तव्हांखे कहिड़ी खपे मूं वटि अथव तोशिबा अथव ऐं ओ जनरल अथव अकई अथव ओ जनरल त जाम झूनी कंपनी आहे साहिबु मतिलबु जमाने खां थी हलंदी अचे ऐं ऐयर कंडीशन में नंबर टॉप ते कंपनी अथव अॼु जीअं हाणे तव्हांखे टीवीअ ते अलॻि स्कीम आहे अलॻि हणणो पवंदो वॉशिंग मशीन ते अलॻि आहे त अलॻि हणणो पवंदो जीअं तव्हां हितां टी वी पसंदि कई टी वी ताईं पंजवंजाहु इंच लॻभॻि नवे हज़ार आहे तव्हांखे डिस्काउंट कटे सटे पंजहतरि हज़ार पए थी पंजहतरि हज़ार जी टी वी थी पंजवीह हज़ार जी तव्हांजी वॉशिंग मशीन थी लखु रुपए जो थी वियो ॿियो तव्हांजो ए सी ए सी ए सी तव्हांखे ॿ टन खपे टे टन खपे इनडोर खपे तव्हांखे स्प्लिट खपे स्प्लिट खपे तव्हांखे की विंडो खपे ए सी स्प्लिट खपेव विंडो खपेव साहिबा स्प्लिट खपेव अच्छा स्प्लिट ॿ टन हले स्प्लिट ॿ टन पंजेतालीह हज़ार पंज सौ तव्हांखे पवंदी अठटीह हज़ार में पवंदी साहिबु हले साहिबु थी वेंदी टेंशन न खणो लखु सतटीह हज़ार थी वियो तव्हांजो सेठ डिलेवरी जी जेका एक्स्ट्रा चार्ज हूंदी तव्हांखे ॿुधायो वेंदो टिनीअ समाननि जी डिलेवरी त तव्हांखे पेमेंट करणी पवंदी न साहिबु पहिरों स्टोर ते अची करे हले न साहिबु हले हले हले हले धन्यवाद धन्यवाद